हेलो हाँ जी जी हो रही है

अच्छा अच्छा जी सर संतरे हो जाएंगे और और क्या बताया आपने सेब और केले सर संत केले हो जाएंगे सर केले में केले हो जाएंगे सेब को थोड़ा टाइम लगेगा सर अभी मैंने ऑडर दे दिया है परसों परसों तक आ जाना जी एक सेकेंड मैं नोट कर लूँ सर एक सेकेंड मैं नोट कर लूँ जी जी लाइन पर रहिए हाँ जी बोलिए

दो किलो सेब जी हाँ जी सर केले का प्राइज़ है भी चालीस रुपये दर्जन और सेब का प्राइस है एक सौ बीस रुपये किलो और संतरे का प्राइस है अस्सी रुपये किलो हाँ जी जी सारे सारे कुछ

मैंने आपके मैं आपके घर ही पहोंचवा देता हूँ घर पे आप अपना एड्रेस दे दीजिए तो मैं आपका घर पहुँचवा दूँगा लड़का अभी आया नई है लड़का आता है जैसे ही मैं वैसे ही पहुँचवा देता हूँ जी बताइए आप अपना एड्रेस बता दीजिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी

जी सर हमारे यहाँ जैकफ़्रूट वगैरह भी मिलते हैं किवी भी मिलते हैं और आपको फ्रे़श बिल्कुल सब ताज़ा ही मिलेंगे आपको और सर जैसे अब आपकी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर नई ताज़े ही हैं ताज़े ही हैं और अगर आपको घर भी पहुँचवाना है जैसे आप अभी आप मेरा नम्बर यही है आपको जब भी चाहिए हो रात में भी चाहिए हो तो आप फ़ोन लगा दीजिएगा जैसे आपके घर में कोई बूढ़े वूढ़े हैं तो उनको न अभी अभी अच्छे वो आ रहे हैं क्या बोलते है मौसम्बी वगैरह उससे इम्यूनिटी इस्ट्राॅन्ग होती है तो आप उनको जूस पिला सकते हैं बिल्कुल फ़्रेश है सर जी वो साठ रुपये किलो है जी साठ रुपये किलो सर वो हाँ हाँ जी सर जी और सर हमारे यहाँ वो सब्ज़ियाँ वगैरह भी मिलती हैं आपको अगर सब्ज़ियाँ भी चाहिए हों तो सब्जियों का भी कर देते हैं हाँ बहोत से प्रकार की सब्ज़ियाँ

जी जी हाँ जी हाँ जी सर सर धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए आपका दिन शुभ हो जी धन्यवाद